हेल नोंथाङा केबनि ड्राइभार मोनना आं मैया फन खालाम दोंमोन जे आंनि न'सिम फैनो थाखाय एयारपर्टयाव थांनो थाखाय जोंनि एड्रेसखौ मिथिबायना जोंनि एड्रेसा जाबाय आमलायगुरि थिथागुरि सामगाव खाथियाव भारत पेट्रलियामबो खाथि जायो आरो बिनि खाथियाव फैनो हागोन आमफाय खिन्थु थिग टाइमाव सौफैनांगोन नङाब्ला आंहा फ्लाइटआ मिस जागोन आरो आंहा बारथानि फ्लाइटखौनो हमथार नांगोन जेरैखि जाया थिग टाइमावनो सफैनो नाजादो नोंथाङा दोनथनाय जाबाय